पाणी पंहिंजे जीव जीअण जो ज़रिओ थींदो आहे इन करे हमें पाण खे हमेशह सुठो हिसाब पाणी पीअणु घुरिजे ख़राबु पाणी पीअण सां माण्हूं बीमार थी वेंदा आहिनि इन करे अॼु कल्ह माण्हूं पाणी खे साफु करण लाइ पंहिंजे घर में

साफु पाणी जी घुरिज सभिनी खे थींदी आहे इन करे कुझु अहिड़ा बि घरि जा नुस्खा थींदा आहिनि जंहिंसां असीं पंहिंजे पाणीअ खे साफु करे सघंदा आहियूं ऐं बीमारी खां बची सघंदा आहियूं पाणी खे साफु करण जो पहिरियों नुस्खो पाणी के उॿारण जो आहे जंहि सां पाणी साफु थी वेंदो आहे इन करे असां सभिनी खे पाणी हमेशह उॿारे करे पीअणु घुरिजे जंहिं सां उन खे जेको बि कचिरो हूंदो हू साफु थी वेंदो ॿियो नुस्खो फिटिकी आहे फिटिकी खे बि पाणी में विझी पाणी साफु करे सघूं था टियों नुस्खो क्लोरीन बाज़ारि में क्लोरीन जूं गोरियूं मिलंदियूं आहिनि उन खे पाणी में विझी बि पाणी खे साफु करे सघूं था चोथों नुस्खो टमाटे ऐं सूप जो कचिरो थींदो आहे उन खे उन्हनि छिलिकनि के एल्कोल में ॿोड़े पाण सुकाए था सघूं और पोइ सुखण खां पोइ उन्हनि के उन्हनि छिलिकनि खे पाणी में विझी पोइ उन पाणी खे उन्हनि मां जेको किचिरो हूंदो उहो साफु थी वेंदो और पाण पाणी पीअणु जहिड़ो थी वेंदो